جی السلام علیکم جی جناب خیریت سے ہیں جی ٹھیک ہے الحمد اللہ ہوں اپنا بتائیے ہوں جی جی جی جی تو آپ لوگ پورنیہ آنا چاہتے ہیں ہے نا تو آپ کون بول رہے ہیں آپ کون سعید تو آپ لوگ پورنیہ آنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی دقت نہیں ہے آ سکتے ہیں ابھی فی الحال کہاں پہ ہیں پٹنہ سے نکل چکے ہیں ہاں پٹنہ سے نکل گئے ہیں پورنیہ آنے کا ارادہ ہو چکا ہے آپ کا ہے نا تو کئے لوگ ہیں آپ لوگ آپ لوگ پانچ لوگ ہیں ہاں چلیے ٹھیک ہے آئیے گھومنے کے لیے ہمارے شہر تو ہمارے شہر میں بہت اچھی اچھی جگہ ہے گھومنے کے لیے ہاں آپ کو آپ کے لیے تو جیسے مان لیجیے آپ کے رہنے کے لیے یہاں جیسے آپ رہیے گا تو آپ کے لیے ہوٹل بک کرنا ہوگا ہوں ہوں ہوں ہوں آپ کے ہاں جی جی صبح ایک بک کرنا ہوگا ہوٹل جئے روز رکیے گا اس اعتبار سے آپ کو ہوٹل بک کرنا ہوگا تو تین دن کا بک کرا دیتے ہیں تین دن کا تین دن کا آپ کا ہو جائے گا سمجھ لیجیے لگ بھگ ہاں کتنے دن رہیں گے تین دن ہاں تو یہ ہوں تو سمجھیے چار ہزار جی ہاں صرف یہ آپ کا صرف رہنے کے لیے چار ہزار ٹھیک ہے باقی دیگر اور جیسے کھانے پینے کی وہ چیز ہے اس کے لیے الگ ہوگا یہ رہنا ہی رہنا آپ کو وہاں جا کے جو رہیے گا ہوٹل میں یہ آپ کا صرف اس کا چار ہزار ہوگا جیسے آپ کو کھانے کے لیے اور چیز بھی چاہیے گا دوپہر کا کھانا رات کا کھانا پھر ناشتہ وغیرہ یہ سب چیز ضروری ہے اس کے لیے اس کے لیے آپ کو الگ سے رکھنا ہوگا جیسے کھانے کے لیے آپ کا پڑ جائے گا پندرہ ہزار ٹوٹل آپ کا ہو گیا سمجھیے انیس ہزار ٹھیک ہے ہوں اس سے آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے ہاں انیس ہزار ہو گیا ہاں اور اس کے بعد انیس ہزار زیادہ ہو جائے گا ہاں جی جی ہاں چلیے کچھ کم ہو جائے گا ایسی بات نہیں ہے ڈسکاؤنٹ کر دیں گے دس پرسین کا تو آپ کو کہاں کہاں گھمائیں گے پورنیہ میں جگہ جیسے ہمارے بغل میں کشن گنج ہے کشن گنج ہے وہاں لے جا کر کے آپ کو گھمائیں گے جیسے وہاں چائے کا باغان بہت مشہور ہے یہ سب جگہوں میں آپ کو گھمائیں گے اور دیگر جگہ ہیں ہوں لال قلع وغیرہ ہے یہ سب جگہ وغیرہ ہمم ہاں جلال گڑھ لال قلع یہ سب جگہ آپ کو لے جا کر کے وہاں گھمائیں گے اس کے لیے گاڑی بھی بک کرنا ہوگا آپ لوگ پانچ بندے ہیں تو کم سے کم دو گاڑی لگے گا ہوں تو ٹھیک ہے آپ سے بات ہاں ٹھیک ہے آپ لوگ آئیے ضرور آپ کی ساری خواہش پوری کریں گے آپ لوگ کی ٹھیک ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہوں ہوں ہوں ہوں جی جی جی ٹھیک ہے آ کر بات چلیے کرتے ہیں ملتے ہیں ٹھیک ٹھیک ہے السلام علیکم